हेल्ल' नोंथाङा आङो बड'लेण्ड रादाबनि अथिखा नार्जारी बुंदों नोंथांनि दिपरबिल दैयाव मा मा ना मोनो बेफोरखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं

नांगौमोन ओमफ्राय बेसेबां बेसेबांफोराव हरनाय जायो बेनि रेट दामफोरा औ औ

औ ओमफ्राय बालाबाथियाफोरखौ बेसेबां बेसेबां फवा केजि फाननाय जायो औ सेरबा सय केजिसोखौनो नांगौमोन मोनसे

औ

आंनो गाबोन गाबोनफोरनो नांगौमोन औ बेलासियाव थांजागोन औ औ दे दे होनबा नोंथां गाबोन फन खालामसिगोन हो सेरथाम सेरब्रैसो नांगौमोन सेरबासिम आरो मोनहैयोब्ला

औ दे दे होनबा नोंथां